हाँ मैं सोशल मीडिया पर यूट्यूब के फोटोग्राफरों को फॉलो करता हूँ और इंस्टाग्राम पर भी जो खूबसूरत फ़ोटो डालते हैं उनको भी फॉलो करता हूँ जैसे की नेचर की फ़ोटो डालते हैं उनको मैं अच्छा ख़ासा बहुत ज़्यादा पसंद है उनको फॉलो करता हूँ क्योंकि नेचर जो होता है वो प्रकृति होती प्रकृति के बारे में जानना और देखना हमें अच्छा लगता है